जोंनि ओनसोलावथ' नैबे मेसें बोथोराव बेराद आबाद दं बुंनो थाङोबा जेरै जुखामनिफ्राय लानानै नैबे माबा बेसर दङ सिबिं दङ गुजु थेल दङ बे आरोखि बेसोरो माबा माहोनो सुखान आबाद आमफ्राय नैबे मैगं थाइगं जानायाव जाहैबाय नैबे लाफा दं आलु दं ओमफ्राय मुला दङ लाइ दङ ओमफ्राय बेराद दं आरो सबाइ बिमाफोर दंलाबायो थाइबें जिंखा फोरला बेफोरबो आरोखि बे जाहैबाय माबानि माहोनो मेसें बोथोरनि मानि गोरान बोथोरनि आबादाव गोलैयो आरोखि बियो दा बे आबादखौ जोङो माहोनो एसे मोजां मोनो आरो मेसें बोथोरनि माबाखौ आबादफोरखौ मावनायाव बारा खस्थ' जाया जोंनि आबादारिफ्रा बे सुखान बोथोराव मोजां आरोखि बिदिनो जोंनावथ' दा बुंनो थाङोबा बारिफ्राबो गुसेब गुसेब दुब्लिबारियाव एवनांगौबो एवनांगौबाबो बेराद खरस थाङो आरोखि एवनानै मानि आबाद खालाम हैनांगौबाबो मेसें बोथोराव बेराद जारला बायनो बिदिनो औवा बायनांगौ औवाजों जायाबा नैबे मुसारि होनांगौ मुसारि थेखोना बिदिनो होनांगौ आरो दा बेसे बिदि होसेयावबो जों आबादखौ बारा दिरुननो हाया आरोखि दा नैबे गोरान गोरानखाय एसे नैबे गोरान बोथोरनि आबादा मोजां आरोखि मावनानै जानो थाखाय ओमफ्राय दैज्लांनिया जाहैबाय

माइनि आबाद माइनि आबाद दैखाङो बेबायदिनो माइया जोंनियाव दैज्लाङाव माइया मानि सयथा सातथा रोखोमनि जों माइ आबाद मावनानै दैखाङो आरोखि जोंनि ओनसोलाव बेबायदिनो बारा बुरजा बुरजाबो दैखांनो हाया बिदिनो सोरनिबा न'खराव दस बिगा सोरनावबा फास बिगा सोरनावबा बिस बिगा बिनि बारा गैया आरो जोंनि ओनसोलाव जेरखम माइब्रा एसे गायबाय दुइ बिगासो ओमफ्राय जोसा एसे गायबाय बिदिनो दुइ बिगासो ओमफ्राय बिदिनो रन्जित गायो ओंखाम गोरलै जानो बिदिनो परिमल गायो सोरबा माल सिरा आरो फुलफाख्रि बिदि आरोखि गोदोनि माइ आबादा दा बेराद खमसै आरो जोंनियाव माइमाफोरखौनो मोननो थांला जेरै साल बावा बेखौबो नुनो थांला खालि जोंनाव नुनो मोनसै गोदोनि माइखौ माइ आबादखौ जेनबा नैबेखौ आरो फुलफाख्रि आइजं ओमफ्राय माहोनो जोसा बेफोरखौल' नुनसै आरो माइब्रा बेलसै गोदोनि माइया आमफ्राय दाथ' गोदोथ' आसु होननाय खुबैयो मोन दाथ' गैया नै माथो आसु आबाद आसुखौनो रावबो खुबैला आसु ओमफ्राय बावा बेखौ खुबैयोमोन आरो बे आरोखि जोंनि दैज्लां बोथोरनि आबादा दैज्लां बोथोरनि बियो मानि अखा बोथोरनि आरोखि दा बेखौ बुंनानै आं एसेयावनो दोनथ'बाय